جی ہیلو وعلیکم السلام جی کہنا تھا کہ ہمیں بک لینی تھی وہ کیا مل جائے گی آپ کی دوکان سے اسٹال سے نہیں ایک تھی سائنس کی اور ہندی کی بک چاہیے تھی جو کہ یہ ہمیں لینی تھی بہت ارجینٹ ضروری تھی جی سر ہم آپ کی دوکان پر پرسو آئے تھے پرسو آئے پرسو آپ آپ کی دوکان پہ آئے تھے تو آپ آپ نہ ہی ملے اور نہ ہی وہ بک مل پائی جس کی وجہ سے ہمیں بہت ارجینٹ ہے تو چاہیے تھا ٹھیک ہے یہ آپ کب تک منگوا رہے منگوا رہے ہیں بک کو پچیس وہ تو ہم سمجھ رہے آپ کی باتوں کو لیکن پھر بھی ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے جس کے کارن ہمیں ارجنٹ میں چاہیے تو آپ منگوا دیجیے ایک دو دن میں سر کسی بھی طریقے سے ہر حال میں منگوا دیجیے اگر تھوڑا چارج لگے گا تو کوئی بات نہیں آپ کسی طریقے سے ارجنٹ ہے پھر اور ہمیں ضرورت آپ نے ہی تو کہا دوکان سے ہی تو کسی نے کہا تھا کہ دو تین دن میں بک آ جائے گی تبھی تک نہیں اور پھر وہاں اسکول میں بچے لوگ کو جائیں پرنسپل ہو گئے ٹیچر ہو گئے سب بہت غصہ کرے اور ہمیشہ سے آپ کے کسٹمر بنے ہوئے بنے تو یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہو پائے گی تو آپ یہ فائنل بتا دیجیے کیا کب تک منگوا اور تھوڑا سی کوشش کر کے اس سے پہلے کی لانے کی تو زیادہ خوشی ملتی ہے ہمیں ٹھیک ہے تو جیسی آپ کی مرضی ہو جتنا جلدی ہو تو آپ منگوانے کی کوشس کیجیے گا اور پھر اس کے بعد آپ سے ہم کانٹیکٹ کر لیں گے ٹھیک ہے السلام علیکم